हेलौ आदा औ बै नोंसोरदि दाखालि गंसे गारि भारा लांदोंमोनना ओजों दिहिरा खाथिनि आमफ्राय बेयो माबायदि सलायो ओरैनो मोजां सलायोना बिदिनो आरामनो औ बिदि गोख्रैथिथ' बारा एसेबां बिदि सालाया जों मानि जोङो पिकनिक जानो थांनो नागिरदोंमोन बै नोंसोर दाख्लि बैरबकुन्द' थांनाय जायगायावनो आमफ्राय बेबायदिनो बेसेनखौ बेसेसो लागोन बियो नायनानै ओरैनो मिलायनाय बायदियाव नोंसिनियाव बेसेसो लादोंमोनबा